हमरासभकेँ तऽ गाछी लगबैके बहुत बड़ा शौक छै आओर गाछी लगाए कऽ फल फूलके पेड़ आमके पेड़ सब्जिके पेड़ सभ लगाके हमरासब अपन जीवनयापनके इंतजाम करैत छी हमसब तऽ एक मिथिलाके रहएवला वासी छी आओर मिथिलाके कल्चरसंँ जुड़ल छी मिथिलाके क्लचरमे हमरासब जे समय बीताबै छी अपन जीवन बीताबै छी आम के जे फल होईए ओहि फलसंँ बेच कऽ ओकर गुजारा करएके रास्ता बनाबैत छी ताकि ओ फल उपलब्धमे आबय छै आओर फल फूलसंँ हमरासबकेँ जीवनयापन बीत